हाँ ये गाड़ी के मालिक बोल रहे हैं हाँ हमको हमको यहाँ जाना है दरभंगा जाना है कितना भाड़ा होगा गाड़ी का अच्छा दरभंगा से फिर हमको यहाँ पटना जाना है उसका हाँ तो उसका भाड़ा कितना होगा अच्छा हमको जाना है सुबह सात बजे हाँ सुबह सात बजे निकलना है यहाँ पूसा से जाना है पटना कितना भाड़ा होगा अच्छा और फिर पटना से हमको यहाँ जाना है दिल्ली जाना है उसका कितना भाड़ा होगा अच्छा और उसके बाद इसका यहाँ जाना है अमृतसर जाना है उसका कितना भाड़ा होगा अमृतसर जाना है पचास हज़ार और फिर अमृतसर और अमृतसर से फिर यहाँ लौटना है लखनऊ कितना भाड़ा है अच्छा ठीक है और लखनऊ से फिर यहाँ आएँगे पूसा तो अच्छा और फिर यहाँ फिर दो दिन के बाद हमको फिर बाबा धाम का यात्रा करना है बाबा धाम का कितना है गाड़ी लई जाके अस्सी हज़ार अच्छा और बाबा धाम से फिर जाना है ऐ यहाँ जाना है आपको थानेश्वर अस्थान हाँ अच्छा उसके बाद जो है तो फिर आना है पूसा पूसा आना है अच्छा फिर मधुबनी से नेपाल जाना है उसका क्या भाड़ा है नब्बे हज़ार और फिर वापस भी आना है अच्छा उसके बाद फीर हमको जाना है अट्ठाईस तारीख़ को जो है अट्ठाईस तारीख़ को यहाँ से पूसा से जाना है यहाँ ओ पहाड़पुर अच्छा हाजीपुर से फिर निकलेंगे वहाँ के लिए कानपुर के लिए वहाँ का कितना भाड़ा अच्छा अच्छा अच्छा